हैलो बस ठीक ठाक भैया अंजी भैया

भैया जगहा इत्थें साढ़ी जगह उधमपुर बिच बड़ियां मशहूर जगह न तुस कुत्थें घुम्मना पसंद करगे सर इत्थें मानसर बी ऐ क्रिमची मानसर बी ऐ जित्थें पांडवें दा मंदर ऐ भैया दौ मानसर न इक्क ऐ क्रिमची मानसर ठीक ऐ क्रिमची मानसर इक्क इत्थें बड़ा बड्डा पराना पांडवें दा मंदर ऐ जेह्ड़ा दिक्खनै आह्ला ऐ ठीक पांडवें अपने टाईम इत्थें मंदर बनाया हा ते इत्थें उनें पूजा कीती ही ते ओह् मंदर ऐ इत्थें इक्क ते जेह्ड़ा दूआ मानसर ऐ ते ओह् सिटी दा कोई त्रीह् किलोमीटर दूर ऐ ते उत्थें इक्क नाग देवता दा मंदर ऐ ते उत्थें इक्क झील बी ऐ ते तुस उत्थें

अंजी ठीक